हलो हमरा देखैके टाइमिंग छै सुबह से लऽ के नओ बजे से हमर इस्टार्टिंग छै आ पाँच बजे तक हमे देखै छियै अपनेके की दिक्कत छै कनि टा अपने बतैयै ओ ओ फीवर जादा छै तऽ अपने की सब खाय परहेज करै छियै ओकरामे आ ठीके छै अपने आबि जेतियै ने हमर क्लिनिक पे तऽ हम अपनेके बता देबै अपने दबाइ खेबै हँ फीवर कम करैके लिए अपने डोलो दबाइ खा लिए आओर खाए पियैमे थोड़ा सा परहेज करबै कि ठण्डा खाना नहि खेबै गरम चाबल गरम चाबल खेबै ठण्डा चाबल नहि खेबै रोटी खेबै आओर अच्छे से साफ सुथरा से रहबै साफ सफाइ पर ध्यान देबै आओर आओर बतैयै आरो कोनो दिक्कत छै अपनेके नहि आओर कोनो समस्या छै अपने बतैथिन आओर हमर क्लिनिक पूर्णियेँमे छै अपने भट्टा बजार आबि जेथिन वहीं हमर क्लिनिक खुलल छै हँ टाइम तऽ हमर क्लिनिक खुलैके छै तऽ नओ बजे से लैके पाँच बजे तक खुलल रहै छै अपने जब भी अयबै एथिन ने तभी देख लेबै अपनेके पाँच बजे तक छै

आ अपने जब अयबै तऽ फोरम होतै अपने जाके कम्पाउण्डरके जाके फोरम भरि देबै तब आपके अपनेके देखि वही फीस छै पाँच सए छै

देखियै अपनेके जे इनसान तबियत खराब हेतै अपनेके जाँच उँच होतै आ जाँचमे जइसे कि हो गेलै ब्लड उलड खूनके चैक करैके पाँच सए लै छै फीस अपने पहले ब्लड चेक करबै कि अपने ब्लडमे कोनो तरहके खराबी छै कि अपना कोन फीवर छै नहि छै कोन हिसाबे तऽ अपनाके दबाइ देबै पहले अपनाके चेक करबे तबे ने अपने पहिले अपना हमरा क्लिनिक अइए तब अपनेके देखबै तब हम बोलबै तब अपनेके बतैबै कोन दबाइ खाय लए पड़तै अभी जे अपनेके बोलै छियै ओ कनि टा करबै कनि टा खाय पियैमे परहेज करबै आ जे दबाइके नाम बोललियै तऽ अपने लऽ लिए दबाइ आ हमर क्लिनिक नओ बजे से खुलै छै अपने आबि जेथिन थोड़ो बहुत छै कोइ भी समस्या होतै ने अपने कॉन्टेक्ट करि लेबै हमरा से आ एहिमे हिचकिचेबैके बात नहि छै अपने बेहिचक बोल सकैत छी अपने नओ बजे से लैके ने हमरा बारह बजे तक फोन करि सकैत छियै दुपहर तक ठीक हइ अपनेके हमरा से बात हो जइते अहाँ करि सकै छियै ई डॉक्टरके जे छै ने अवेलेबल रहै छै फोन ओ पेशेन्टके लिए हमेशा हाजिर रहै छै अपनेके कोइ दिक्कत होतै ने बेझिझक बोलि देबै देखिए हमे बताए छी कि क्लिनिक हमर ने नओ बजे से पाँच बजे तक खुलल रहै छै ठीक अपने ओहि बीचमे जखनि अयबै आबि जइयै आओर अपनेके जब खराब छै तऽ हँ अपने आबि सकैत छियै एमर्जेन्सीके लिए ओ ओ की कहै छै हॉस्पिटल हमेशा खुलले रहै छै अखने अपनेके जितना जौन भी प्रोबलम हेतै अपने कहि सकैत छियै हँ अपने फोन करि देबै ने हम रातमे मिल जेबै हमरा तऽ फोन करलेथिन आब जे अपनेके अगर दबाइ खेबै आओर किछु आओर हेतै तऽ अपने बतैबे हँ लेकिन जे अपनेके समस्या छै से अपने बेझिझक बोल देबै हमराके ठीके छै अपने अयथिन ठीके छै रखथिन